गुड आफ्टरनून सर

सर सौरभ तिवारी से बात हो रही सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो आप सर्विस देते हैं पोस्ट ऑफ़िस वाली तो उनको तो क्या प्रॉपर एड्रेस नहीं मिलने के कारण तो कंफ्यूज़ होते हैं हम लोग तो इस चीज का प्रॉपर एड्रेस वगैरह और डीजल की सर्विस यदि मिल जाए तो जो है ये इस्पीड भी बढ़ेगी वो पोस्ट करने की और जल्दी से जल्दी काम भी होगा सर मेरा सजीसन ये है कि सर्विस कुछ दी जाएँ जिससे कि जल्दी काम हो और बेहतर सर्विस पहुँच पाए सभी तक ठीक है

सर मैं मैसेज के द्वारा उनको इन्फॉर्म करना ये सब चीज़ें मतलब उनको पता चल जाए कि इनका प्रोडक्ट आ गया है या कोई भी सर्विस है तो उनके तक पहुँच गई है और उनसे कॉल करके उनका प्रॉपर एड्रेस लेना ये सब चीज़ें इम्प्रूव करेंगे सर जी सर और बिहकल की व्यवस्था अब इलेक्ट्रिक ब्हीकल भी यदि उसकी व्यवस्था हो जाए तो सर उसमें भी और अच्छा रहेगा क्या एक तो पेट्रोल की भी बचत होगी और इकोनॉमिकल भी ठीक रहेगा

जी सर

जी सर बिल्कुल सर